हा मां रजत शर्मा जो प्रोग्राम इंडीया टी वी ते ॾिसंदो आहियां ऐं उन जो मूंखे प्रोग्राम ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उन जो जेको ॻाल्हाइण जो तरीक़ो आहे नेताउनि सां अभिनेताउनि सां क्रिकेटरनि सां कंहिं सां बि हर कंहिं सां हर क्षेत्र जे माण्हुनि सां ॾाढो बढ़िया ॻाल्हाईंदो आहे ॾाढो उन सां सुठा सवाल जवाब कंदो आहे ऐं उन में एतिरा बढ़िया बढ़िया त उन्हनि खां सवाल कंदो आहे की साम्हूं वारो सोच में पइजी वेंदो आहे की इन जो छा जवाबु ॾियूं ऐं वाद विवाद इहो ॾाढो बढ़िया कंदो आहे उन जो मतिलबु ॻाल्हाइण जो तरीक़ो ऐं पुराणी पुराणी ॻाल्हियूं नेताउनि जी जेको आहे ख खोदे रखंदो आहे उन में नेता हुजनि त जेका बि हुजनि सोच में पइजी वेंदा आहिनि त इन लाइ मूंखे रजत शर्मा जी जेकी एंकरिंग आहे ॾाढी वणंदी आहे उन जे लाइ मूंखे ॿिए कंहिंजी एंकरिंग ओतिरी न वणंदी आहे जेतिरी की रजत शर्मा जी वणंदी आहे और ॾाढे सुठे नमूने हू पंहिंजा वीचार रखंदो आहे ऐं सवाल जवाब कंदो आहे